राम राम भैया भैया कितना रूम चाहिए आपको अच्छा क्या यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं आप अच्छा अच्छा ठीक है मिल जाएगा आपको सुविधा यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है भाई साहब ये क्या कहते हैं लैट्रिन है बाथरूम है और क्या कहते हैं एसी है कूलर है जो भी आप चाहेंगे वो यूज कर सकते हैं सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर अब एक रूम कम पड़ जाएगा आपका लंपसम क्या कहते हैं पाँच हज़ार पड़ेगा अब आजाओ आप देख लो आप जब आपको समय मिले तब आ जाओ आप रूम तो फिलहाल खाली है ही अब जो हाँ हाँ आप चाहे जब आ जाइए चलो अभी अभी दिखा दें चलो ठीक है डिस्काउंट हो जाएगा जैसे आप कहें जी जी भैया सुविधा में कोई कमी नहीं आपको होगी हमारा भाई यह चाहते हैं कि भाई जितने गेस्ट आएँ हमारे वहाँ उनका रात में इंतज़ाम उपलब्ध करूँ मैं मिल जाए अब मिल जाएगा मिल जाएगा आपको निश्चिंत रहिए आप और सात दिन के बाद और चाहिए एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा पेमेंट खाने पीने में क्वालिटी कुछ भी खा सकते है आप कुछ भी एक्स वाई ज़ेड

शाकाहारी मतलब रहे हैं मांसाहारी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ओके ओके राम राम भैया